हमारे यहाँ जो मुख्य सांस्कृतिक त्यौहार अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में मुश्किल से कोई एक महीना ऐसा जाता होगा जिसमें कोई धार्मिक उत्सव ना हो और सब से बड़ी विशेष जो उत्सव है यहाँ पे वो गंगौर है जिसमें महादेव और पार्वती की मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करते हैं अट्ठारह दिन तक और सभी जाती जितनी भी स्त्रियाँ हैं और उनके द्वारा यह पूजा की जाती है और बाद में उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है तो राजस्थान के अंदर जैसे गंगौर मनाया जाता है और अलग अलग जैसे अजमेर में पुष्कर है वहाँ पर पुष्कर में धार्मिक उत्सव होते हैं वहीं अगर जैसे बात करूँ तो राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मेले और उत्सव की धरती है यहाँ पर हमारे यहाँ एक कहावत प्रसिद्ध है सात वार और नौ त्यौहार और मतलब यहाँ पर आएं दिन कोई ना कोई त्यौहार और उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं और यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ राज्य की हमारे यहाँ सब से बड़े मेलों में वो होता है पुष्कर में पुष्कर में कार्तिक का मेला लगता है पर्वतसर और नागौर में तेजा जी का मेला वो भी गिना जाता है और राजस्थान में अगर बात करूँ तो यहाँ पर तीज का पर्व सब से बड़ा मनाया जाता है जहाँ इसमें माना गया है श्रावण माह के जो यह पर्व है सात त्यौहार की श्रंखला आरंभ होती है और गंगौर मनाई जाती है वहीं होली दिवाली विजयदशमी नवरात्रि जैसे बहुत से त्यौहार हैं रक्षाबंधन तीज का त्यौहार तो बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं और यह सभी त्यौहार मैं भी मनाती हूँ